ہماری جگہ سے اہم کھلیوں کی شخصیات یا ایتھلیٹس جنھوں نے اپنے اپنے کھیلوں میں ایک نام بنایا ہے ان میں کپل دیو وراٹ کوہلی شردل ٹھاکر یہ سب ہمارے دہلی سے ہی ہیں